हमलोग टाउन एरिया में रहते हैं तो पहले तो बिजली की सुविधा नहीं थी जब हम सात या का आठ सात या आठवीं कक्षा में पढ़ते थे तो फिर अच्छी गवर्नमेन्ट आई कॉन सपा की तो उन्होंने धीरे धीरे पहले खम्भे लगे गाँव में पोल लगे तार वायर खींचे गए तब बिजली की उपलब्धि उपलब्धि गाँव में पाई गई उसके बाद इन लोगों इन लोगों की सरकार में मात्र बारह घण्टे से बिजली बारह घण्टे से भी कम बिजली मिलती थी हमलोगों को जिसमें बहुत से बहुत से झंझट आते थे बचपन में पढ़ने लिखने के लिए मिट्टी के तेल का यूज़ करना पड़ता था दीया जलाना पड़ता था लालटेन जलाना पड़ता था उसके बाद अब तो गवर्नमेन्ट चेन्ज हो गई है दो हज़ार चौदह में गवर्नमेन्ट जब बी जे पी की बनी तो इन लोगों ने बिजली की मात्र मात्रा बढ़ा बिजली की क्षमता मात्रा बढ़ा दी गई अठारह घण्टे कर दी गई तो अठारह घण्टे में अठारह घण्टे में आराम से हर काम हो जाता है किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होती है क्योंकि हमलोग अधिकतर जो लोग टाउन एरिया में रहते हैं या सिटी एरिया में भी रहते हैं तब पर भी इन्वर्टर का यूज़ करते हैं सोलर लाइट का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है छह घण्टे छह घण्टे इन्वर्टर और सोलर लाइट की जो एनर्जी रहती है उससे उससे हर चीज़ हो जाती है पर्याप्त

और जब भी मौसम चेन्ज होता है जैसे बारिश का मौसम होता है तो अब तकरीबन ज़्यादातर बारिश में ही बिजली बिगड़ जाती है तो अच्छी गवर्नमेन्ट है कर्मचारी भी अच्छे हैं तो लोग उन लोग का काम है पूरे लगभग लगभग टाउन एरिया की ही बिजली काटकर वह लोग ढूँढ़ते पहले तो सॉल्व करते हैं मैटर कि जहाँ बिगड़ा हो बनाते हैं बनाने के बाद फिर बिजली देते हैं तो बारिश में ज़्यादातर तो दिक्कत होती है और गर्मी में भी होती है छह घण्टे कट जाती है तो कूलर पन्खा ए सी सब चलाना रहेता है सबमर्सिबल वग़ैरह तो इन्वर्टर उतना लोड उठा नहीं पाता है और अक़्सर तक़रीबन ज़्यादातर नाइट में ही काटती है तो लाइट का ज़्यादा प्रयोग कब होता है नाइट में होता है नाइट में इस भी होता है कि नाइट में ही नाइट में ही लोग अपना कूलर पन्खा टी वी फ्रिज़ ए सी यही सब चलाते हैं दिन में तो वैसे भी टाउन एरिया में ज़्यादातर लोगों को काम धन्धा रहता है बाहर भीतर करना रहता है तो उतना उन लोगों को उतनी बिजली बिजली का प्रयोग नहीं कर पाते हैं पर ज़्यादातर रात में ही बिजली का प्रयोग चाहिए होता है और जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से बिजली दी जाती है वह नाइट में ही काटी जाती है छह घण्टा सात घण्टा आठ घण्टा तो यह हमारे हिसाब से नाइट में नाइट में नहीं काटना नाइट में बिजली नहीं कट करनी चाहिए और हर छह घण्टे के बाद दो घण्टा कट करनी चहिए ताकि ऐसे जोकि वातावरण हमलोग का ठीक ठाक से बना रहे और कोई दिक्कत नहीं है सब ठीक है